उषा कम्पनीके पङ्खा खरीदके लेलहुँ बहुते हवा दै छै किआकि बहुत जादा गर्मी छलैया ने तऽ एहि दुआरे लेबऽ पड़ल एते सुन्दर हवा दै छै एहि से बहुत राहत भेटलहँ देहमे आ नहि तऽ गर्मी से बउवा सभके घाओ भए गेल छलैहँ ओइ दुआरे किनऽ पड़ल पैसा नहि छलेै हँ तैयो किनलहुँ हँ जाकऽ आ बहुत नीक हवा दै छै